नमस्ते दीदी मैं ठीक हूँ आपका क्या स्टूडियो है क्या अरे बहन जी मेरा एक फोटो था उसको में वो फ्रेम करवाना था इलाके में न कोई भी स्टूडियो है नहीं तो मेरे को मेरे एक मित्र थे उन्होंने कहा कि इनके पास चले जाओ बड़ी करीबी मित्र थे आपको अच्छे से जानते हैं आप आप बताइए आप बताइए कि कितना लगेगा पैसा अच्छा अच्छा और ठट्टी इंच का मेरे को फ्रेम बनवाना है

अरे बहन जी मैं आपके करीबी मित्र का दोस्त हूँ बहन जी कुछ कम करो यार प्लीज भैया आप लगता है बहन जी आप मुझको नहीं समझ पा रहे हो मैं आपके दोस्त आपके दोस्त हर्ष भे हर्ष भैया का दोस्त हूँ बहुत परम मित्र हैं हमारी इतनी अच्छी जोड़ी है उनके साथ हाँ आब आप समझी थोड़ा सा कम चार्ज कीजिए आप समझ ही नहीं रही थी पन्द्रह सौ लगा दो यार दिदी आप क चार फ्रेम और बनवा लूँगा पन्द्रह सौ लगा दो यार प्लीज सत्रह सौ तो कर दीजिए यार दीदी आपके प करीबी मित्र के दोस्त हूँ यार हर्ष भाई का दोस्त हूँ उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्रेम बनवाया था आपसे एक हजार रुपये में अब सोचो मैं आपको पाँच पाँच एक सौ यानि छः स छः सौ रुपये का आपको प्रॉफ़िट हो रहा है मैंने आपको छः सौ रुपये प्रॉफ़िट का तो कहा नहीं की भाई आपको छः सौ रुपये प्रॉफ़िट हुआ है आप मेरे को एक हजार रुपये में बना कर दो मैं कह तो नहीं रहा हूँ एक हजार में बनाकर दो आप मुझे कम से कम सत्रह सौ में तो बना कर दे दो यार प्लीज मेरे को बहुत जल्दी अर्जेंट है मेरे को मेरे को अपनी करीबी दोस्त को न ऐनीवर्सरी में गिफ्ट करना है आप तो समझ रही मेरी जज़्बातों को भावनाओं को कृपया समझिए यार बहन जी हाँ ओके थैंक्यू